جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کرکٹ دنیا میں سب سے زیادہ بین الاقوامی سطح پر مشہور ہے اس کے بعد فٹ بال ہے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہاکی ہاکی ہندوستان کا اپنا کھیل ہے جس کو بین الاقوامی سطح پر پہچان کی ضرورت ہے